मेरे क्षेत्र में अधिकांश कंचे अ पेड़ों पर चढ़ के छुपा छुपी गिल्ली डंडे ये बहुत अच्छी तरह से खेले जाते हैं यह खेल ग्रामीण क्षेत्र में काफी पसंद हैं तथा यहाँ के लोगों के ये मित्र व्यवहार एवं आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं चूँकि मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र कहलात के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश यह खेल बहुत प्रिय है इसके अतिरिक्त आपका बच्चियों में लंगड़ी से खेलना और लाइन के क्रॉस करके आपका खेचा रस्सी को पकड़ के एक दूसरे से खेचा खाची करके लकड़ी लकीर के आर पार का जो क्षेत्र होता है उसमें विनर या जीतने के लिए जो इधर जी खेंच लेता है वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी खेल खेला जाता है यह शारीरिक व्यायाम के लिए भी और योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भी काफी खेल हैं जैसे पेड़ों पर चढ़ के सबसे पहले कौन चढ़ता है ये भी एक प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है